हैलो अंजी अंजी केह् पुच्छना चाहंदे ओ तुस साढ़ा जेह्ड़ा एह् रोड़ ऐ इसदी एह् हालत बड़ी खराब ऐ आं कच्चा रोड़ ऐ बड़े सालां बाद बना करदा ऐ ऐहीं तगर कंप्लीट होया निं ऐ पर बड्डे बड्डे खड्ढे इत्थें डिपार्टमैंट नै इत्थें किश निं कीता कुसै किश निं कीता इसदे बारै च कुसै किश निं सोचेआ साढ़े बारै च दूर दराज ग्रांऽ च रौह्ने अस कोई ऐ दस्स किलोमीटर पक्का ते बाकी कच्चा गै सर ठीक